پہلے لوگ عورتوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے لڑکیوں کو یا بچے بھی بچی بھی ہوئی کوئی تو ان کو پہلے باہر نہیں جانے دیتے تھے اور اب اور اب عورتیں باہر جا سکتی ہیں باہر جا سکتی ہیں لڑکیاں پڑھائی کر سکتی ہیں جاب کر سکتی ہیں اب وہ جو من کرے وہ وہ کر سکتی ہیں اور لڑکیوں کا ایک الگ اسکول ہو گیا جہاں پہ وہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھتی ہیں گلرس پڑھتی ہیں عورتیں پڑھتی ہیں جوکہ ان کو صرف میڈمس ہی پڑھاتی ہیں سر یا بوائز کوئی نہیں آ سکتا اس اسکول میں اور لڑکیوں کے لیے بس بھی الگ ہی ہے بس بھی الگ ہی ہے جوکہ یہ بہت اچھا سسٹم ہو گیا ہے اور اب لڑکیوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بہت طرح لڑکی لڑکیاں بہت جیسے کہتے ہیں آزادی مل گئی ہے ویسے سچ میں اس اب کے زمانے میں ہمیں بہت آزادی مل گئی ہے جوکہ یہ لڑکیاں پڑھ بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں